मेरा नाऽ सुमन ऐ होर मैं संगवाल ग्रांऽ दी रौह्नी आह्ली आं होर मैं कटिंग होर टेलरिंग दा कम्म करनी आं पैह्ले मशीन धुप्पा रक्खनी धुप्पा रक्खियै उस्सी तेल देना तेल देइयै फिर उस्सी सुई चढ़ानी सुई चढ़ाइयै फिर कटिंग करनी कटिंग करियै फिर सूट सिलाई करना सिलाई करने दे बाद मिगी बड़ा शौंक ऐ कि मैं भला फैशन डिजाइनर बनां कि फ फैशन च न्यू न्यू टेक्नोलाजी दा जमाना अजकल्ल नए नए डिजाइन फैशन सूट सिक्खां होर जिल्लै सूट सीने दी जाच सिक्खगी मतलब कि नेह् डिजाइन दी जाच सिक्खनी कि जि'यां कि नाइरा कट नाइरा कट तिरछा होंदा ऐ तिरछे फ्राक बनदी ऐ होर ओह् जेह्ड़े इक गोल घेरे आह्ली फ्राक होंदी ऐ इक चकोर होंदी समोसा मतलब कि टाइप होंदी इक पजामा कमीच शर्ट सीने मतलब कि पजामा सीना ऐ होर जेह्ड़े इक चौने आह्ले प्लाजो चला'रदे न जां कि फ्लेयर चला'रदे न फ्लेयर दी न्यू न्यू डिजाइन च होर अजकल्ल प्लाजो चला दे प्लाजो सूट सीने दा बड़ा स्हेई ऐ मतलब कि उ'दे चा शैल जाच सिक्खां होर मिगी न्यू न्यू मतलब कि टेक्नोलाजी दा बड़ा ओह् ऐ कि मैं नमें नमें शैल डिजाइन दे सूट साट सीचे होर शैल मिगी आना चाहिदा ऐ होर मि एह्कड़ा कम्म करने बड़ा खुश आं कि कि जि'यां कि फ्राक ऐ गोल घेरे आह्ली फ्राक ऐ गोल घेरे आह्ली फ्राकां न बड़ी स्हेई उ'ने चौना पानियां उप्पर चौना पाइयै ते होर सेई लैगे फ्रा होर जेह्ड़ी अजकल्ल दुई चला दी ऐ मतलब कि चकोर समोसा समोसा टाइप फ्राक कटनी ओह् बी बड़ी स्हेई लगदी ऐ होर जेह्ड़ी कि पजामा ऐ प्लाजो पजामा प्लाजो पजामे च जेबां लगनियां न ओह् बी जेबें आह्ला पजा प्लाजो सिक्खना चाहनियां होर कि शर्ट ऐ शर्टां न शर्ट कमीज ऐ कि ओह् बी असें मतलब कि न्यू डिजाइन च सीना चाह्ने स्टिचिंग करना चाह्ने आं जिल्लै स्टिचिंग करनी होंदी ऐ उस्सी पैह्ले असें गी कटिंग करियै कटिंग करियै फिर मशीन लेइयै ते मशीन लेइयै फिर उस्सी अस सलाई करना चाह्ने सलाई जिसले होग फिर उस्सी पूरा जोड़ना ऐ जि'यां कि कोई सलवार सिंपल सलवार ऐ इक मतलब कि पटिआला सलवार ऐ पटिआला सलवार च अस बड़ी सारी चौना पाने चौना पाइयै सलवार पूरी सीने आं सलवार जिल्ले अस सीनेआं ते फिर असें उस्सी चौना पाइयै फिर उस्सी पों मतलब कि पोंचे ही असें बनाना होंदा ऐ पोंचा बनाने आं कि जिल्लै सलवार बनाने फिर उस्सी पूरा स्टिच करियै पंजाबी सूट बनदा ऐ पंजाबी गोल घेरे आह्ली शर्ट सिलवाने आं जिल्लै अस गोल घेरे आह्ली शर्ट लैने आं ते उ'दे कन्नै शार्ट शार्ट शर्ट रक्खने आं शार्ट शार्ट शर्ट रक्खियै ते फिर असें उस्सी सूट ही मतलब कि पूरा पंजाबी सूट बनाने आं ओह् बी बड़ा स्हेई ऐ ओह्दा बी न्यू फैशन ऐ कि ओह् बी अस सि सिक्खना चाह्ने आं होर होर बी बड़ी बड़ी नमीं नमियां मतलब कि अजकल्ल फैशन ऐ एह्ड़ा सूटें दा कि अस सिक्खी सकचै कि जि'यां प्लाजो ऐ प्लाजो असैं सिलाया ओह्दे कन्नै लांग शर्ट दा रवाज ऐ लांग शर्ट जिल्लै अस दिक्ख सीनेआं मतलब कि लांग शर्ट ऐ लांग शर्ट कन्नै बड़ा स्हेई लगदा ऐ होर जेह्ड़ा कि होर सिंपल सलवार ऐ सिंपल मतलब कि बोलदे कि इक फुल पटिआला होंदी इक सिंपल पटिआला होंदी उस्सी अस उ'दे कन्नै शार्ट शर्ट चलदी ऐ ओह् बी बड़ी स्हेई लगदी ऐ होर ओह् बी अस न्यू न्यू डिजाइन दे अस सिक्खना चाह्ने आं होर जि'यां कि अजकल्ल गोल घेरे आह्ले सूट न गोल घेरे शर्ट ऐ उ'दे कन्नै बी अस होर ओह् बी बड़े स्हेई लगदे सानूं कि अस उस्सी बी उ'दी बी सिक्खचै जाच ते अस करचै होर अग्गे फ्राक ऐ फ्राक कन्नै पला मतलब कि चौने आह्ला जेह्ड़ा होंदा ऐ पजामा ओह् ओह् स्हेई लगदा ऐ होर उस्सी अस बड़ा स्हेई लगदा ओह् कि ओह् चौना चौना पाने उस्सी गुत्थी आह्ला पजामा बी बोलदे न इक गुत्थी आहाला पजामा होंदा ऐ उस्सी अस गुत्थी दे पजामे बी अस मतलब कि कट कटाई करियै उस्सी सलाई करी सकने आं होर उस्सी उ'दे कन्नै शर्ट जेह्ड़ी लांग शर्ट ऐ ओह् बड़ी स्हेई लगदी ऐ होर फिर उ'दे लेई जिल्लै कटाई करनी होंदी कटाई करने लेई पैह्ले मशीन कोल साढ़े कोल चाक होना चाहिदा चाक लेई कैंची बी होनी चाहिदी ऐ कैंची दे कन्नै कन्नै सानूं कपड़ा बी होना चाहिदा कपड़ा साढ़े कोल पंज मीटर तो लैइयै साड्डे चार मीटर तो लेइयै जियां कि आम पतली जननियां लेई साड्डे चार मीटर साड्डे चार तो नेईं ते पंज मीटर लगदा ऐ कपड़ा होर ओह्दे बिच्च मतलब कि सूट जेह्ड़ा सिंपल सूट ऐ ओह् त्यार होंदा ऐ कि जि'यां सिंपल सूट सियाना असैं शर्ट ऐ होर सलवार सियानी ऐ असैं सलवार दे कन्नै असैं उस्सी स्हेई बनाना ते अगर उस्सी असैं स्हेई करने लेई असें गी मतलब कि सिंपल सूट ऐ ते सिंपल सूट कन्नै सानूं सलवार बड़ी स्हेई लगदी पोंचा लगदा ऐ पोंचे बनाने ते कन्नै बड़े स्हेई गुणे ने अस शैल बनाने होर जेह्ड़ी सूट ऐ होर सूट कपड़ा नार्मल बी होए ते सूट बड़ा स्हेई बनदा ऐ उ'दे कन्नै सानूं बड़ा स्हेई लगदा ऐ कप सूट पाए दा बी बड़ा शैल बंकदा ऐ होर फ्राक ऐ फ्राक इक तिरछी फ्राक नायरा कट नायरा मतलब कि जेह्ड़ी कट ऐ नायरा कट रक्खना ऐ तिरछा करियै ते ओह् बि बड़ी स्हेई मतलब कि उ'दी बी जाच स्हेई सिक्खनी ऐ ते उस्सी करना ऐ और सानूं फ्राक ते होर केह् फ्राक ऐ फ्राक लेई बी सानूं बड़ा स्हेई ऐ ते होर शर्ट शर्ट बड़ी स्हेई ऐ ते अग्गे आई गेई सिंपल ऐ प्लाजो ऐ प्लाजो बी ओह्दे कन्नै जेब लगाने दा बड़ा फैशन ऐ जेब सूट लगाना प्लाजो बनाना ऐ ओह् करियै फ्ही सानूं कटिंग बगैरा टेलरिंग अग्गे फिरल आह्लियां बाह्मां बी बड़ी शैल लगदियां न अजकल्ल होर बी बड़े बड़े नेह् डिजाइन दे सूट आई गेदे ने ते ओह् सूटें कन्नै असेंगी सानूं कि असें होर डिजाइन दे जेह्ड़े नमें नमें सूट आए न ते असें होर बी फैशनदार दे असें डिजाइन दे सूट सीना पसंद करगे होर बी टेक्नोलाजी लैन दा सानूं नेह् नेह् मतलब कि सूट अस सी सकचै होर नेही जानकारी सानूं मिल जाए अस नेह् नेह् अग्गें सिक्खी सकचै ते सानूं होर बी सिक्खने दी जरूरत ऐ कि कदें अस ओह्कड़ा कम्म करी सकचै हां धन्नबाद थैंक यू होर जेह्ड़ा सूट ऐ सानूं बड़ा स्हेई लगदा ऐ ठीक ऐ बड़ा स्हेई लगदा दीदी दिक्खो हां